अॼुकल्ह जे ज़माने में विज्ञान टेक्नोलॉजी वधी वई आहे अॼुकल्ह विज्ञान टेक्नोलॉजी जे करे घर वेठे तव्हां बसुनि जी टिकिट या ट्रेनुनि जी टिकट बुक करे था सघो इहा बि घटि खां घटि वख़त ऐं जल्द खां जल्द थी वञे थो टिकिट बुक करण लाइ अॼुकल्ह प्ले स्टोर ते घणेई एप ईंदी आहिनि जंहिंजो लाभ वठी तव्हां मिंट ऐं सेकंडनि में थोरी पलन में बस बुक करे था सघो ऐं तव्हांजी बुक थियलु बस किथे पूॼी आहे ऐं इहे बि तव्हां इंटरनेट जी मदद खां एप में वञी ॾिसी था सघो इंटरनेट जी मदद खां तव्हां न ख़ाली बसूं पर ट्रेनूं रिक्शा ऐं विमान जी टिकिटूं बि बुक करे था सघो ऑनलाइन टिकिट बुक करण लाइ फास्टे ऑनलाइन लाइसेंस जी ज़रुरत पवंदी आहे